हम बागवानी अपने खेत और अपने आंगन में करते हैं और आंगन में ज़्यादातर हम लोग फूलदार पौधे लगाते हैं जिससे कि छोटा मोटा जैसे गुलाब गेंदा कंडहेल गुड़हल ऐसे तमाम प्रकार के फूल लगाते हैं और जो खेत में जो करते हैं हम लोग बगवानी अपने बगीचे में तो वह समझ लीजिए कि जैसे फलदार पेड़ लगाते हैं आम का हो गया अमरूद का हो गया नींबू का हो गया और अमरूद का हो गया ऐसे ऐसे पेड़ अब तो आजकल नए नए पेड़ आ गया है लीची आ गए हैं यह तमाम प्रकार के पेड़ लगने लगे हैं अब इधर भी गाँव में लेकिन हम लोगों के उधर ज़्यादातर आम का बगीचे और अमरूद के ही बगीचे पाए जाते हैं और बगीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब हरे भरे और अच्छे पौधे हैं काफ़ी कम दिनों में फल देना शुरू कर देते हैं आजकल के टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है कि कि इतने ज़्यादा पौधे कम छोटे विकसित में ही ज़्यादा फल देते हैं तो लोगों को ज़्यादा अच्छा भी लगता है और उसके बाद फल भी अच्छे लगते हैं पेड़ कमज़ोर रहते हैं पर फल अच्छे लगते हैं और गाँव घर में जो है वह तो ब फूल का पेड़ बगीचा वह लगता है लेकिन वह बगीचे में जैसे कीटनाशक पौधे कीट वह कीड़े बहुत लगते हैं बगीचे में जैसे खेत जब लगते हैं तो उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ती है समय समय से उसकी गुड़ाई निराई जुताई बुवाई सब खाद पानी सब टाइम टाइम से करना पड़ता है उसके बाद भी उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब वह फूल लगने के टाइम आते हैं तो पेड़ सूखने लगते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बीज भंडारों से काफ़ी महंगी महंगी दवाईयाँ लेकर रखे हैं तो उसका यूज़ करते हैं और और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि फल आते आते ही पेड़ सूख भी जाते हैं फल आने से पहले ही जब उसका वह होता है तभी तो उसके लिए कुछ उपाय बचता ही नहीं है तो पेड़ में तो कहीं कहीं पनझापन आ जाता है तो फ फल नहीं आते है तो उस पेड़ को हम लोग कटवाना पड़ता है तो फ़िर से वहाँ दूसरा पेड़ भी वह वह उगते हैं तो अच्छे से नहीं होते इसके बाद जो आंगन में हम लोगों का फूल वगैरह रहते हैं तो उसके टाइम टाइम से निराई गुड़ाई बुवाई वगैरह वगैरह खाद पानी सब डालना पड़ता है और अच्छा फल फूल सब टाइम से देते हैं और कभी कभी तो कुछ प्राकृतिक दिन हो जाती है तो टाइम से नहीं आते और इसके बाद तो काफ़ी अच्छा रहता है वह सब